अज्ज अस तोआनूं गेम बुड्ढें दी गेमें दे बारे च सनान लगे आं बुड्डे मतलब जेह्ड़े होई जंदे ओह् उं'दे आस्तै मतलब जादा गेमां निं रौंह्दियां ऐ सानूं स्टार्ट करने आं निक्के बच्चें कोला जेल्लै बच्चा निक्का होंदा ओह्दे कोल मतलब बड़े सारे आप्शन होंदे गेम खेलने दे केईं निक्के बच्चे खिद्धू खेलदे केईं निक्के निक्के बच्चे पकड़म पकड़ाई खेलदे केईं निक्के बच्चे बर्फ पानी खेलदे छप्पन छपाई खेलदे मतलब बड़ियां गेमां खेलदे टैनां बी खेलदे डोगरें दे बच्चे केईं ते फिर जेल्लै बच्चे थोह्ड़े जेह् बड्डे होंदे फिर उं'दे कोल थोह्ड़े होर ऑप्शन होई जंदे बड्डे बच्चे मतलब अपना मन ठीक करने मतलब जेल्लै परेशान होंदे अपना मन ठीक करने ताईं निक्के बच्चें दियां गेमां बी खेली लैंदे फिर अग्गें बड्डे बच्चे फिर फोन च गेमां खेलदे केईं इ'यां आउट डोर गेमां खेलदे मतलब बड़ियां गेमां खेलदे बैट बाल होई गेआ फुट बॉल होई गेआ बॉल्ली बॉल होई गेआ बास्कट बॉल होई गेआ हॉकी होई गेआ टेबल टैनिस होई गेआ मतलब बड़ी प्रकार दियां गेमां खेलदे ते फोन च बी गेमां खेलदे केईं किश पबजी खेलदे फ्री फायर खेलदे लूडो खेलदे कैरम खेलदे कैंडी क्रश कॉल ऑफ ड्यूटी मतलब बड़े प्रकार दियां गेमां जेह्ड़ियां ओह् खेला करदे अपने फोना बिच्च ते फिर जेल्लै बुड्डे होई जंदे ते उं'दे कोल जादा आप्शन रौंह्दा निं ऐ गेमां खेलने दा ते फिर ओह् मतलब अपने हानी त्रानी बजुर्ग जेह्ड़े बुड्डे होंदे उं'दे कन्नै बैठियै गप्पां लांदे गप्पां ते लड़ांदे गै लड़ांदे ते होर बी मतलब बड़ा कुछ करदे ते बुड्ढें दियें गेमें च केह् केह् होंदियां बुड्ढें दियां गेमां होंदियां इ'यै ताश खेलनी गप्पां मारनियां अपने यारें मतलब भ्राएं कन्नै बैठियै पराने बजुर्ग जेह्ड़े होंदे उं'दे कन्नै बैठियै ते मतलब मतलब एह् गल्ल ऐ कि बजुर्गैं ताईं गेमां घट्ट रेही जंदियां फिर मतलब बजुर्ग मतियां गेमां निं खेलदे हां केईं बजुर्ग जेह्ड़े ऐ ओह् फोना च गै लग्गी रौंह्दे ऐ केईं केईं बजुर्ग मतलब फोन च लग्गी गै रौंह्दे ऐ साढ़े इत्थें मतलब डोगरें च इन्ने बजुर्ग मतलब फोन चलाने आंदे निं ऐ लेकिन केईं जेह्ड़े ऐ जि'नेंगी फोन चलाना आंदा तां ओह् फोन गै चलांदे ते मतलब बाह्र घट्ट निकदे ते केईं बजुर्ग ताश खेलदे होर गप्पां मारदे ते फिर अग्गें समझो थुआनू गल्ल सनाने दा मतलब एह् ऐ कि बजुर्गें ताईं जेह्ड़े घट्ट ऐ गेमां खेलना ओह् ते मुड़ें ताईं जेह्ड़े यंग मुड़े ऐ उं'दे ताईं गेमां खेलने आस्तै गेमां बद्ध ऐ उं'दे ताईं तोआनू में जियां सनाया कि बड्डे मुड़े जेह्ड़े खेलदे फुट बॉल बाल्ली बॉल हाकी हाकी होई गेआ बास्किट बॉल होई गेआ टेबल टैनिस होई गेआ फिर रनिंग होई गेई मतलब मते जेह्ड़े थोह्ड़े बड्डी उमरी दे मुड़े आंदे ओह् रनिंग मतलब जादा पसंद करदे ऐ ते जियां हून फिर थोह्ड़ी निक्की उमरा दे मुड़े आई गे ओह् बी मतलब गेमां बड़ियां पसंद करदे ऐ उं'दे आस्तै बी शैल गेमां होंदियां जियां हून मतलब निक्के मुड़े मतलब जादा गेमां निक्के मुड़े ते में सनां कि उब्बी फोना पर गै रौंह्दे लग्गे दे फोनै च उं'दे आस्तै केह् होंदा कार्टून लगी पौंदे दिक्खन फिर निक्के मुड़े मतियां गेमां खेलदे गेमां एह् निक्के मुड़े केह् फ्री फायर पबजी खेलदे कैंडी क्रश लूडो बड़ियां गेमां खेलदे फ्ही जियां जियां बड्डे होंदे तां बी गेमें च रौंह्दे लग्गे दे गेमां गै उं'दे आस्तै सब कुछ होंदियां ते मेरा कैह्ने दा मतलब एह् ऐ कि बजुर्गें ताईं गेमां घट्ट ऐ उंदे ताईं गेमां थोह्ड़ियां ऐ उं'दे ताईं सिर्फ इक ताश होई गेई बैठियै गप्पां मारनियां मतलब में जिन्ने तक दिक्खेआ साढ़े पिंड दे जेह्ड़े जादा जादा बुड्ढे ताश खेलदे ते मतलब बह्ड़ा हैट्ठ बैठियै ताश खेलदे ते गप्पां गै मारदे ऐ ते जां फिर उनेंगी गर्मियें दिनें फिर मतलब यार दोस्त जेह्ड़े बुड्ढे बाड्ढे होंदे ऐ अपने हानी त्रानी ओह् जां फिर कुतै न्हान चली जंदे न मतलब साढ़े इत्थें न्हान आह्ले थाह्र नैह्रा नैह्रा होई गेइयां बोर होई गे ते मतलब साढ़े इत्थें इक जांडी ऐ जांडी न्हान चली पौंदे कैह्ने दा मतलब एह् ऐ कि बजुर्गें ताईं गेमां घट्ट ऐ एह् कैह्ने दा मतलब ऐ मतलब यंग मुड़ें ताईं ते निक्कें मुड़ें ताईं बड़ी सारी गेमें दे आप्शन होंदे ते बजुर्गें ताईं गेमें दे आप्शन घट्ट होंदे एह् कैह्ने दा मेरा मतलब ऐ ते इ'यै कैह्ने दा मतलब ऐ बस कि बजुर्गें ताईं गेमां घट्ट होंदियां ते बजुर यंग मुड़ें ताईं गेमां बद्ध होंदियां इक गल्ल होर में दिक्खी कि यंग मुड़ा बी अज्ज कल में दिक्खेआ अज्ज कल बाह्रलियां गेमां जेह्ड़ियां बड़ियां घट्ट खेलदा ओह् फोना च गै रौंह्दे गेमां खेलदे ते कुछ कुछ करदे फोनै बिच्च दिक्खेआ में अट्ठ अट्ठ नौ नौ घैंटे गेमां रौंह्दे खेलदे में ऐसे मुड़े दिक्खे ऐ जेह्ड़े फ्री फायर पबजी गै खेलदे रौंह्दे पूरे दिन खेलदे गै रौंह्दे ते फिर बाकी इ'यै कैंडी कूंडी क्रश फिर लूडो लाडो इ'यै खेलदे रौंह्दे पूरी ध्याड़ी इ'यै खेलदे रौंह्दे मेरा कैह्ने दा मतलब एह् ऐ कि फोन च गेमां बद्ध खेलदे ते आउट डोर घट्ट खेलदे